اردو ایک بہت پیاری زبان ہے اردو ایک بہت ہی ادب والی زبان ہے جس میں بہت تمیز ادب و ادب بھی ہے جس میں بڑوں کا تمیز بھی اور لہجہ بھی ہے اور اردو کی زبان سے ہی دوسری زبان نے ترقی حاصل کی ہے اردو زبان میں بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو دوسری زبان میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں کچھ الفاظ ہیں جیسے تو تم اور آپ یہ دوسرے زبان میں استعمال نہیں ہوتے ہیں اور ان زبانوں اس زبانوں میں اردو کی زبان کو دیکھ کر کے ہی ترقی حاصل کی ہے اردو زبان کے گانے بھی بہت ہی مشہور ہوتے ہیں اور دوسری زبان کے گانے بھی اردو زبان کی گانوں کو دیکھ کر متأثر ہوئے ہیں اور انھوں نے اپنے نئے لکھنا شروع ہوئے ہیں